भारतीय मिडियाके बहुत पैघ स्थान अपन समाजमे अछि एहि दुआरे ओहिके द्वारा हमसब देश विदेशके बहुत सारे खबरके जानैत छियै हमरा घरक बगलमे की भऽ रहल अछि एहिके जानकारी हमरा पहिले मीडिया से प्राप्त होइया तैंँ हम हुनकर अभिनन्दन करैत छी हमसब एतऽ अपन दैनिक जागरण अखबारके लै छी आओर दैनिक भास्कर दू टा अखबार देखैत छियै जे अखबारमे पूरा देश दुनिआके खबर प्राप्त होइया आओर ओहि अखबारसँ हम बहुत बेसी प्रभावित होइत छी कखनो कऽ हमर लेखनीके सेहो ओहिमे उल्लेख होइया एके सङ्गे न्यूज चैनलमे न्यूज एटिन हमरा बहुत नीक लागैया न्यूज एटिनमे बिहार झारखण्डके समस्त जानकारी प्राप्त होइया सङ्गे सङ्गे देश दुनिआके भी समसामयिक घटनाके जानकारी भेटैत रहैया न्यूज एटिन जे बजै छथिन सब एङ्करके एहन बुझायत रहैया जेनाकि हमरा जानकारी ओ दै लऽ ही बाजि रहल छथिन आओर न्यूजके द्वारा ही बहुत सारा जानकारी हमरा सबके प्राप्त होइया आइके समयमे प्रिन्ट मीडिया आओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब अखबार आओर न्यूज चैनल दुनूके बहुत बेसी उपयोगिता अछि तैंँ ओहिके बहुत बहुत अभिनन्दन हम करैत छिअनि आओर एहि प्रकारके प्रश्न राखऽ लेल अहुँके बहुत बहुत सम्मानित करैत छी